हमरासबके गाँवमे टूर्नामेन्ट छै किरकेट होइलक से गाँवमे मैच होइ छै मैचके लेल हमरसबके गाँवमे कम्पाउण्डके जगह टाइपके नहि अइ एहिके लेल हमसब खेतमे जइसे जबकि गहूमके फसल कटलाके बाद जब खेत खाली रहलक ओहि समयमे वहाँपर पिच बनाकऽ वहाँपर हमसब खेलै गेली आओर वहाँपर जे भी टूर्नामेन्टके आयोजन भेलक ओहि आयोजनमे हमरसबके वार्ड सदस्य हो गेलै पञ्चायत पञ्च हो गेलै पञ्चायत समिति या मुखिया जिला पार्षद जे भी हइ सबके हमसब इनवाइट कएली अएलक रिबन वूवन कटलक उद्घाटन केलक टूर्नामेन्टके आओर ओहि दौरान जे छै खेलमे कोइ विपक्षी पार्टी या सामनेवला पार्टीसँ जब लड़ाइ होलऽ कोइ भी मुद्दापर तब गाँवके आदमी जे समझदार टाइपके आदमी सब वहाँपर दर्शक सबमे हइ ओहिसबमेसँ समझेलक आओर मामला शान्त हो गेलक कभी कभार एहन भी मूवमेन्ट हो गेलक जे प्रशाशनके भी बुलाबेके पड़ि जाइ छै प्रशासन अएलाके बाद प्रशाशन सबके शान्त माहौल करबेलक आओर हमरा गाँवके मुखिया भी हए ईसब सहयोग करैए ईसबमे